आमच्या गोंयची फामाद अशीं थेटरां म्हटल्यार आसा तीं मॉल दी गोवा मॉल द गोवान आयनॉक्स हें थेटर आसा तें पणजेचो पूल काडून एक थोड्या अंतराचेर तें मॉल आसा आनी थेटर वयल्या फ्लोराचेर आसा तितून सगल्यो सुविधा आसा जशें की टॉयलेट वॉशरूम जर समज भुरग्यांक खावपाक जाय जाल्यार त्या कावंटरा भायर गावता तितून पोपकोन्स मागीर पफ्स सॉफ्टड्रिंक्स ज्यूस अशें सगलें आसा ताजी तिकेट अशी खूब म्हारग जशें की एक तीन हें आसता एक पांचश्याची धर एक सांतश्याची धर एक णवश्याची धर अश्यो ताज्यो टिकेटी आसता आनी दुसरें म्हटल्यार आनीक एक जें आयनॉक्स जें आसा तें पणजे मार्केटान आसा तितूनय सगल्यो सुविदा आसा तें फूल ग्लासाचें कशें आनी तितूनय तशेंच खावपाची सुविदा भायरूच आसा तातून पोपकोन्स गावता सॉफ्टड्रिंक कोल्ड ड्रिंक चिप्स केक पॅन केक अशी खावपा भुरग्यां खातीर खूब आसता तातूंन तातूनय तशेंच वॉशरूम बीन खूब क्लीन आसता बरे तरेन आसता इवन भितर ए सी कुलींग नॉर्मल चडूय कुलींग नासता नॉर्मल आसता आयनॉक्सानय तशीच टिकेट मातशी आसता एक पांचशीं सातशीं आठशीं अशें आसता मागीर आसा तें पणजेचेंच एक सम्राट सम्राट थिएटर तें मदींच आसा तें खूब पयलींचें सगल्यांन पयलींचें थेटर तें तितून आमी पयलीं माहेरची साडी ही बीन पिच्चरां पळोवपाक वयताली आतां तें खूब पोरणें जाल्लें आसा कारणान आतां चलता पूण तितलें ना किद्या ही आतां व्हडली व्हडली थेटरां येयल्या कारणान तीं मातशीं कमी चलता तितून तिकेट्स अशी कमी आसताली दोनशे तिनशीं अशी आनी तितून पूण सुविदा मातश्यो कमी आशिल्ल्यो आतां भशेन तितून पॉपकॉर्न्स बीन तशें कांय गावनाशिल्लें सामोसा म्हण पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक अशें मागीर आयलें तें फोंडाचें आट्रीस आट्री मॉल तातून नवेंं हें थेटर आसा तातुंनूय सुविदा बऱ्यो आसा आनी ज्यो नॉर्मल मनीस बाबडो केन्ना पळोना थेटर केन्ना वचोंक ना पिक्चराक जाल्यार ताका अफोर्ड करूंक जाता तशी तिकेट आसा तितून जशें की वन ट्वेंटी वन फिफ्टी वन सिक्टी अशी सो तें सुद्दां हें बरें आसा तें फोंडा तालुक्यान पडटा आनी मागीर म्हटल्यार माशेलांचें ओमकार ओमकार थेटर हें एक पयलीं हॉटेल आशिल्लें तेंच्यांनी ताजें मागीर मार्सेलान कांय थेटर ना म्हणून थंय तेजें थेटर केलें पयलींचें तेंचें एक आशिल्लें थेटर पूण तें खूब पयलींचें तितून ते बांक लांकडाचे तितून भिकूण आसताले अशे तें थेटर आशिल्लें आनी तेन्ना ती तिकेट कशी पांच रुपया एक धा रुपया चडान चड धर चाळीस रुपया अशी पयलीची तेंची तिकेट आसली हेज्या वयर नाशिल्ली पूण थेटर खूब पोन्नें आशिल्लें आनी तितून तें लांकडांनी सोफांनी खुर्च्यांनी त्या एक जीव आसता तो भिकूण म्हणटा पळय तो आसतालो सबंद पिच्चर पळयता म्हणसर तें भिकूण अर्दे चावून चावून सोंपयताले अशीं हीं थोडीं थोडीं थेटरां आमचीं